तकनीकी परिवर्तन जंहिंखे टेक्नोलोजी चेंजिस चवंदा आहिनि असां जी जिंदगी खे ई मटे छॾियो आहे शरूअ में असां बग़ैर टेक्नोलोजी जे जॾहिं कमु कंदा हुयासीं त आफीस में बि वेंदा हुयासीं त क़ाग़ज पेनुनि ते कमु कंदा हुयासीं यां वध में वधु टाईप राईटर ते कमु कंदा हुयासीं पर जीअं कंप्यूटर आयो त क़ाग़ज पेन बिल्कुल ई ख़तमु थी विया ऐं असां कंप्यूटर ते कमु करणु लॻियासीं टेबल वारा फोन बि ख़तमु थी विया मोबाइल फोन खे अचण खां पोइ ऐं असां जी ज़िंदगीअ में हिन सां फ़रकु इहे पियो त टाईम असां जो बचणु लॻियो असां घटि टाईम में वधीक टाईम कमु करणु लॻियासीं ऐं हिन जो फ़ाइदो इहो थियो की असां जूं कम जूं हिक ॾींहं में जेको असां जे कमु करण जी केपेसिटी हूंदी हुई शक्ती हूंदी हुई उहो वधी वई जंहिं खां असां जी सरकार खे बि फ़ाइदो थियो ऐं कमु वध में वध थियण सां असां जे देश जी बि तरक़ी थियणु लॻी ऐं हिन टेक्नोलोजीअ सां असां जे लाइ ज़िदगीअ में बि तमामु सुठो असरु पियो आहे असां हाणे पंहिंजा सभेई कमु तमामु सुठे नमूने करे सघी रहिया आहियूं असां खे हिन में का बि कमी नज़र न थी अचे ऐं असां खे टेक्नोलोजी सां मिली करे हलणु खपे